कला ॾाढी ज़रूरी आहे कॾहिं पाण टेंशन में हूंदा आहियूं त पाण खे छा लॻंदो आहे पाण कुझु पेंटिंग ड्रॉ कयूं कॾहिं कुझु कयूं कला जे लाइ पाण खे शांती सां वेही करे कॾहिं पाण भॼन ॻाइयूं कॾहिं पाण गाना ॻाइयूं कॾहिं पियानो अगरि वॼाईंदा आहियूं पाण खे रिलेक्स करण लाइ इहो सभु ॾाढो ज़रूरी आहे